पटना जाइ छियै ने चिड़ियाँ घर छै ओहिमे बहुत सुन्दरसँ फोटो खिचबैमे बढ़िआँ लागलै पटनामे सभ परिवार मिलि कऽ एक बेर गेलियै चिड़ियाघर दखय लए चिड़ियाघरमे बहुत सुन्दर लागलै स्वार्थ लागलै खूब बढ़िआँ रहै ओहिमे फोटो करेलियै सभ परिवार मिलि कऽ केलियै बहुत बढ़िआँ लागलै चिड़ियाघर आब चिड़ियाघर देखि कऽ ओतयसँ चलि गेलियै कतय अयलियै घर आबय लगलियै तऽ सहरसा सहरसामे बढ़िआँ मन्दिर लागलै ओहो मन्दिरमे चारू तरफसँ चहुँ तरफसँ बढ़िआँ पोस्टर लागल रहै ओहिमे चिड़ियाँ अथी भोलाबाबाके मन्दिर रहै चिड़िया बहुत सुन्दर सुन्दर बनाय कऽ मयुर आर देने छै ओ दखयमे बहुत सुन्दर लागलै ओहो जगह एक जगह जा कऽ फोटो करा लेलियै बहुत बढ़िआँ लागलै ओतयसँ आबैत आबैत एलियै हमरा आरके घर हमर घर छै मधेपुरा जिला मधेपुरा जिला एलियै तऽ मधेपुरा जिलामे बहुत भिनखर छै एगो अथी बोलै छै बख्तियारपुर बख्तियारपुरमे बहुत सुन्दर एगो मन्दिर बनलैए जे एना कऽ मुड़ी उठाए कऽ दुखाए जाइ छै लोककेँ ओहि मन्दिरमे जे छै से एक दिन रुकि गेलियै मन्दिरकेँ देखि कऽ जे इतना मन्दिर कहए कोन मिस्त्री गढ़लकै रहए एतेक कलासँ कोन मिस्त्री एकरा गढ़लकै से बहुत चिन्ता भए गेलै जे एतेक दिनसँ बनलै जे कलशा उठबैमे मुड़ी दु कलशा दुखाए जाइ छै जे कतेक कलासँ ई मन्दिर बनेलकैए बख्तियारपुर गाँव बख्तियारपुर आब जिला जे होय ओतेक तऽ नहि पता रहै अनभिड़ आदमी रहियै तऽ उ पटनासँ घुड़लियै तबके क्वेस्चन छी ओतयसँ एलियै बख्तियारपुरसँ सहरसा सहरसा एलियै सहरसोमे बहुत मन्दिर बढ़िआँ छै सहरसो मन्दिरमे जे छै से दुइ घण्टा रुकि टाइम देलियै दू घण्टा टाइम देलियै तब कहलियै नहि आब ओतयसँ चल ओतयसँ चलि देलियै अबिते अबिते मधेपुरा एलियै मधेपुरा आबि कऽ बस मधेपुरा अयलियै बहुत ठिना टाइम देलियै बहुत बढ़िआँ चीज रहै अपना कीर्तन भजन खूब बढ़िआँसँ होइत रहै ओहिठिना एतना होइत रहै सुन्दर जे सुनयमे बहुत प्यारा लागलै प्यारा लागलै ओहिठिमा की केलियै बैठ रहलियै बैठिते बैठिते बैठिते बैठिते तब कहलियै नहि आब तऽ शाम भए जेतै तऽ घर कखनि जयबै बस चलि देलियै ओतयसँ घर घर अयलियै घर अयलियै तऽ घरोपर यज्ञमे अयलियै तऽ कनि दूरा छै हमरा आरके गाँवसँ उत्तर मिरगन ओहुठिना एगो भजन भए रहलै ओहू भजनकेँ देखय लागलियै बस साँझ खूब पड़ि गेलै घर चलि एलियै